भारतआव बयजोंबो गोसा जानाय एबा मिथिसार जानाय राव जेरै इंराजि रावखौ रायज्लायनाय जायो आरो हिन्दी रावखौ गासै हादोर सायावनो अफिसियेल राव महरै बाहायनाय जायो लोगोसे इंराजि रावखौबो माखासे हादोरसाफोराव अफिसियेल राव महरै बाहायनाय जायो जेरै सिलं हादोरसा नाथाय आसाम हादोरसायाव एसामिस रावखौ अफिसियेल राव महरै फोसाव जायो आरो बर' रावखौ एस'सिएट अफिसियेल राव महरै बाहायनाय जायो जेरै बि टि आर हालामाव जों बर' रावखौ एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज महरै सावरायबाय थानाय जायो एबा रायज्लायबाय थानाय जायो